हेलो हँ हेलो नहि हम आभा देवी बाजए छी

हँ गीत तऽ हमरा बहुत अच्छा लगैए सङ्गीतमे हम बहुत रुचि राखए छी ओ तऽ अहाँ कोन गीत सुनए लऽ चाहे छिऐ तब भोले बाबाके अच्छा तऽ ठीक छै हम अहाँकेँ सुनाबए छी एकगो सुनू चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये कहाँ छथिन भोला बाबा कहाँ पिपर गाछ ये कहाँ छथिन भोला बाबा कहाँ पिपर गाछ ये कहाँ छथिन नाग बाबा छोड़ै फुफकार ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये चलऽ चलऽ बहिना कहाँ छथिन नाग बाबा छोड़ै फुफकार ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये मन्दिर छथिन भोला बाबा बाहर पिपर गाछ ये मन्दिर छथिन भोला बाबा बाहर पिपर गाछ ये ओतए छथिन नाग बाबा छोड़ै फुफकार ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये केहन छथिन भोला बाबा केहन पिपर गाछ ये केहन छथिन भोला बाबा केहन पिपर गाछ ये केहन छथिन नाग बाबा छोड़ै फुफकार ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये कारि छथिन भोला बाबा हरिअर पिपर गाछ ये कारि छथिन भोला बाबा हरिअर पिपर गाछ ये इतिर बितिर नाग बाबा छोड़े फुफकार ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये चलऽ चलऽ बहिना बाबा के धाम ये कि खेथिन भोला बाबा कि पिपर गाछ ये कि खेथिन भोला बाबा कि पिप्पर गाछ ये कि खेथिन नाग बाबा छोड़े फुफकार ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये चलऽ चलऽ बहिना बाबाके धाम ये भाँग खेथिन भोला बाबा जल पिपर गाछ ये भाँग खेथिन भोला बाबा जल पिपर गाछ ये दूध खेथिन नाग बाबा छोड़े फुफकार ये हेलो हँ हऽ तब बहुत गीत हम जानए छी तऽ बहुत लेकिन हँ हँ हँ तऽ बहुत जानए छी बहुत मैथिली लोक गीत बहुत गाबए छी बहुत पसन्द करैत छी बुझलिऐ ने हँ जब अहाँकेँ सुनए कऽ मन करए तऽ अहाँ हमरा काल कएके सुनि सकैत छी हँ ठीक ठीक